हमरासबके क्षेत्रमे विशिष्ट बुनाइ सिलाइ पैटर्न इत्यादि जे भी छै शुरूसँ पारम्परिक तरीकासँ भए रहल छै जाहिमे हमरा क्षेत्रके जे लोकनि सब कनियाँ सब छथिन ओ सूत काढि कऽ धागा बनाबैके प्रयास करैत छथिन जाहि से कपड़ा बनि जाइत छै आ ओकराबाद जे छै से पुरुष वर्गके जते भी लोग छथिन ओ पुआल जे होइत छै ओहिसँ बुनि कऽ चटाइ ई सब बनाबैके आओर बजारमे भी बेच दै छथिन चटाइके आ घरमे भी इस्तेमाल करैत छथिन जाहि से हुनकर सबके मतलब बिस्तर भी बनि जाइत छै चादरि भी बनि जाइत छै सुइसँ जे पुआलसँ चटाइ बनबैत छथिन ओहि पे गर्मीमे मौसममे कही बिछा देलहुँ छत पर या आङ्गन मे कही बैठेमे सुविधा भए गेल तऽ इएह ओ छै हमरासबके क्षेत्रमे बुनाइ सिलाइ होइत छै